असांजो ईष्ट देवता झूलेलाल भॻवानु आहे जंहिंजी असां पूजा पाठ कंदा आहियूं चालीह जे रूप में असां बेहराणा कढंदा आहियूं ऐं चालीह ॾींहं विरत रखंदा आहियूं कथाऊं बि असां कंदा आहियूं विस्पतु जी कथा सत्यनारायन जी कथा तहिवारनि में असां दशहरो रक्षाबंधन सांवण सॼो महीनो उतराइण हीअ सभु असां मल्हाईंदा आहियूं सुठे नमूने ऐं लाल लोई बि असां कंदा आहियूं असांजी रिती रिवाजनि में सांवन में नियाणी खे सॾ कराए हुननि खे दान पुन्य कंदा आहियूं रक्षाबंधन में असां नियाणीनि खे सॾ कराए हिननि खे ॾींदा आहियूं ऐं लाल लोई ते बि असां अग्नी देव जी पूजा करे इहो सभु मल्हाईंदा आहियूं झूलेलाल जो बेहराणो असां शादी मुरादी में बि कंदा आहियूं पर चालीह में चालीह ई ॾींहं घर घर बेहराणो घुमाईंदा आहियूं ऐं झूलेलाल भगवानु जी आरती त असां सुबुह शाम ई कंदा आहियूं पर असां दशहरे में दशहरे ॾींहं बि उहो पूजा कंदा आहियूं माता जी पूजा कंदा आहियूं किशन भॻवानु जो बि जन्माष्टमी असां मल्हाईंदा आहियूं असां चेटीचंड ॾाढे धूमधाम उत्साह सां मल्हाईंदा आहियूं चेटचंड जे ॾींहुं त छेजू लॻंदियूं आहिनि भंडारा थींदा आहिनि ऐं ॿियो किशन भॻवानु सां गॾ असां अम्बे माता खे बि मञदा आहियूं असां नवरता बि असां सिंधी नवरतनि में असां नियाणीयुनि खे नव नियाणीयुनि खे खाराईंदा बि आहियूं नियाणी बि खाराईंदा आहियूं ऐं पितर जेका थींदा आहिनि शराद पक्ष हुनमें बि असां नियाणीनि खे घर घुराए करे ब्राहम्ण खे घुराए करे खाराईंदा आहियूं वॾी वरी वरी हुते ई असां या ब्राहम्ण खे बि हिन दान पुन्य कंदा आहियूं